आं माराथ'न खारखांबाय आरो गोजान जानथाय खारनाय बादायलायनायाव साखा फारा जानाय

बयबो साखा फारा लासै लासै जाबोदोंमोन आरो आंबो गिदिरफोरखौ फल' खालामनानै

माराथ'न गेलेबोदोंमोन आंबो आरो गिदिरफोराबो माखासे खारला बारला गेलेग्रा बिसोरनो माराथ'न गेलेनायाव साखा फारा बिसोरनि खालामनायखौ नुनानै आंबो सोलोंबोदोंमोन लासै लासै एसे एसे सानफा एफा खारबाय थादोंमोन आरो साबसिननिफ्राय साबसिन एसे एसे खालामनो हानाय बायदि मोननाय आरो बयबो खारफानायलाय गोसोबो जादोंमोन माराथ'न गेलेनो थांनाय फैनायाव गिदिरफोरजों थांफानाय आरो फैफानायाव फैफायोमोन गेलेनायाव माराथ'न फोरोंनायाव गिदिरफोरा फोरोङोमोन खारनाय बारनाय बोरै खारनांगौ बोरै बारनांगौ होननानै माराथ'न खारनायाव ओरैबायदि खारो बांद्राय खरा खारालासिनो लासै लासै खारनांगौ आरो बबेथिंबा खारोब्ला एसे आगा पिसा जालायो जाहाथे एसे जिं जिङाव थायोबा साबसिन खारनो हायो गेजेरावबा एसे असुबिदा जायो जाहैबाय खारनाय मानाय

माराथ'न गेलेनानै जोबोद मेंनाय मोनो आरो मुलिनि गोनांथि जायो

देहा राफोद जानांगोन आरो जाला लोंला

खारनाय बारनायनि फारसे इसे देहाखौ गोरा लाखिनांगोन

निसा मुवा बेसाद लायालासिनो माराथ'न खारनांगौ जेबो जाग्रा मुवा जायालासिनो खारोब्ला साबसिन जायो

देहाया मोदोमआ गिलिर जाया आरो बयबो गिदिरफोराबो एक्सपिरियेन्स जों होननायलाय उन्दैफोरा जोंबो बिसोरनिफ्राय लानानै खारबोदों आरो रिजाल्ट खौ मोन्दों रिजाल्ट आ मोजाङानो जायालासिनो खारोब्ला साबसिन खारनो हायो आरो जानानै खारनो हाया खारोब्ला गिलिर गिलिर मोनो माराथ'न खारनानै गोजोननाय मोनदों